नमस्ते मैम कहिए

वीकम कौन सी क्लास में है

लेकिन मैम अभी तो ये संभव नहीं है क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं चल रहीं हैं और वीकम पहले से ही पढ़ाई में बहु त कमज़ोर है आप उस पर ध्यान नहीं देते हो और ऊपर से आप घुमाने ले जा रहे हो उसे तो नहीं हो पाएगा मैम मैम आप भी तो समझि आप भी तो समझ गई ना कि वार्षिक परीक्षाओं से ज़्यादा अनिवार्य और क्या हो सकता है हाँ तो आपके परिवार में से कोई एक जन तो रुक सकता है ना जो बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दे सके आपका बच्चा पहले से बहुत कमज़ोर है और अभी आप उसे ले जाओगे तो फिर उसके लिए ही दिक्कत होगी आपको जहाँ जाना है उसको थोड़े दिन के लिए आप बाद चले जाना कि जब परीक्षाएं ख़त्म हो जाएं तब मैम आपकी बात समझ रहे हैं लेकिन आप भी तो हमारी बात समझिए ना कि जो आप उसकी जो परीक्षाएं हैं वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं वो भी एक बच्चा है अच्छा ठीक है आप ज़िद्द कर रहे हो तो आप ले जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है नहीं आप एक अप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा अपने बच्चों के हाथों भिजवा दीजिएगा बस आवेदन में आपको छुट्टी का कारण लिखना है और कितने दिन की छुट्टी चाहिए ये लिखना है बस हाँ ठीक है हाँ आप भेज देना ठीक है आप ले जाओ हाँ